हेलो हँ हँ अहाँ ई फोन केलियै हँ मोबाइल के खरीददारी लए हँ हंँ अहाँकेँ लेने एबै से किया नहि चेन्ज करबै हम हम अहाँकेँ मोबाइल देलहुँ हँ तऽ ओकर गारण्टी लेब ने आब कोन कोन दिक्कत यऽ से हमरा कहु हम चेक करब हमर दोकानमे सब सारा मोबाइल छै उपलब्ध सैमसंग यानि जे कम्पनीके अहाँ रिअल मी वीवो मोटो सारा छै उपलब्ध हँ हँ छै लेनाइ छै कि हँ हँ किया नहि देबै अहाँ आबु तऽ अहाँ आबु बतबै छी हमर मोबाइलमे सारा यानि बहुत बढ़िऑं क्वालिटीमे आएल यऽ कोनो एहन घटिआ क्वालिटीके कोनो मोबाइल नहि यऽ सारा सारा ब्राण्डेड कम्पनीके यऽ हमर मोबाइलमे आओर अहाँ जे लेबै तऽ हाँकेँ और बढ़िऑं से बता देब कि कोन सब चीजमे कोन डिस्काउण्ट यऽ कोनोमे फ़्रिओ यऽ एक पर एक फ्री मोबाइल छै अहाँ लेब कोनो अच्छा तऽ कोनो एकटा वीवो के मोबाइल अहाँ आबु अहाँकेँ लएके होयत तऽ ओ मोबाइल पर पच्चीस परसेन्ट डिस्काउन्ट छै ओ अहाँकेॅं आयब तऽ अहाँकेँ दए देब ओकर वारण्टी यऽ चारि सालके वारण्टी यऽ चारि सालके हँ छै ओहिपर छे परसेन्ट डिस्काउण्ट यऽ छे परसेन्ट हँ अच्छा अहाँ आबु ने अहाँकेँ लेनाइ यऽ जादा लेनाइ यऽ कि एकेटा लेनाइ यऽ ईगो मोबाइल लेनाइ यऽ जँ दूटा तीनटा लेबै अगर जँ अहाँकेँ पसन्द आयत ओकर सारा चीज सब अहाँके हम यानि कहबै तहन दाश पन्द्रह परसेन्ट छूट कए देब एहिमे एतनी होयत कियाकि ई कम्पनी जे छै बुझै छी ने हमरो अपनो बचतै रुपआ तहन ने हम अपना पैर पर कुल्हाड़ी अनै छियै तऽ बहुत बहुत पैसा लगबै छी मोबाइलमे तऽ हमरो किछो बचतै तखने ने हम अहाँकेँ देब हँ आबु और ककरो जे यऽ जे अहाँकेँ बगलो सभमे ओकरो सभकेँ कनि कहिऔ जे हमरा मोबाइलके बारेमे किछो किछु करिऔ जे बहुत ग्राहक सभ आबैया कस्टमर सभ हमर दुकान पर हँ हँ तऽ आबु ने कहिआ आबि रहल छी आबु तहन अहाँकेँ हम क्लियर कए देब अहाँकेँ जतबा भए सकत ठीक छै राखु धन्यवाद बतबैके लेल